ہلو اولا سے بات کر رہے ہیں جی مجھے امام باڑا تک جانا تھا میرے اہلِ خانہ ہیں اُن کو کچھ چھ سات لوگ ہیں اُن کو گھمانا تھا تو اِس وجہ سے جو ہے میں نے آپ کو فون کیا ہے تو ابھی مجھے شام میں ہی نکلنا ہے اور اُن کو سیر و تفریح کے لیے لے کے جانا ہے تو اگر آپ چل سکیں تو اپنا ریٹ بتا دیں نہیں چار سو تو بہت مہنگا ہو جائے گا کچھ کم کریے اُس میں کیوں کہ جو ہے زیادہ لوگ ہیں نہیں چھ ہی لوگ ہیں اور انووا والا تو چار سو لے کے چلا جاتا ہے تو آپ جیسے اگر کچھ کم کریں تو پھر اُس حساب سے پھر بات بنے ساڑھے تین سو بھی بہت مہنگا رہے گا کیوں کہ ساڑھے تین سو تو زیادہ دور ہے نہیں چھ سات کلو میٹر ہے تو بہت عموماً سا بتا رہا ہوں میں آپ کو دام اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ پھر مجھ سے آ جائیے گھر تک کے گھر کا میں ایڈریس دے دوں گا یہ اندر چوکی پہ آنا ہے اور جو ہے میں آپ کو ڈھائی سو روپئے دوں گا کیوں کہ زیادہ لوگ اُس میں ہیں نہیں